आमच्या गोंयच्या संस्कृतींत कुणबी म्हणून एक जात आसा आनी हे कुणबी लोक आपूण स्वता आपल्या हातीन वस्त्र तयार करता पयलींच्यान तेंचो तो धंदो जावन आसा आनी तें वस्त्र पसून ती साडी तयार करतात ते आनी तीच साडी ते आपूण न्हेसतात ते लोक तीं बायलां तेंचीं बायलां त्योच साड्यो न्हेसतात ही आमच्या कुणबी समाजाची एक खाशेलेंपण जावन आसा